ग्रिटिंग कार्ड़ बड़े ग्रिटिंग कार्ड़ बनाए दे निक्के होंदे क्योंकि कलाकारी करना पसंद ही एह् जेह्के शौंक होंदे एह् बचपनै बिच्च बड़े उत्साहिक होंदे बच्चें गी बड़ा शौंक होंदा कि एह् सारियां चीजां बनाने दा ते कुसे गी देने दा जियां निक्के होंदे साढ़े टीचर डे बनांदे हे हून ते चलो अज कल अस बड्डे होई दे इन्नै टैम नी होंदा ऐ ते अपने अपने रोजमरा दी जिन्दगी बिच्च व्यस्त रौह्ने पर उसलै टीचर डे बनांदे हे पंज सितंबर जेह्ड़ी अज बी उऐ डेट ऐ पंज सितंबर गी टीचर डे बनाई जंदा पूरे आल ओबर इंडिया बिच्च बी ते बल्ड बिच्च बी ते उस टीचर डे उप्पर अस टीचरें आस्तै अपने हत्ता दा कोई ग्रिटिंग कार्ड बनांदे हे तो कोई लैटर बनांदे हे उसी सज़ादें हे बड़े शैल तरीके दे ताकि साढ़े गुरु होर न जेह्के उनेंगी देचे अस ते उनें चेता रौह्ॅन कि कुसै बच्चै दित्ते हे उनेंगी उंदे दित्ते हे ते ओह् खुश रौह्न ते असैं बड़े बनाईयै दित्ते अस उंदे आस्ते बड़ा अरेंजमैंट करदे हे खाली टीचर डे गी नी साढ़े टीचर बी असेंगी चिल्डर्न डे आह्ले दिन बनांदे हे बनाईयै दिंदे हे ग्रीटिंग कार्ड बगैरा ताकि बच्चें गी पसंद आन ओह् स्कूल आना पसंद हो ते ओह् स्कूले गी आईयै शैल तरीके पढ़ी सकन ते बड़ी अच्छियां चीजां होंदियां हां उस बेल्ले कि बनाई दिंदे हे अज कल पता नी बनांदे नेंई बनांदे व लेकिन साढ़े टाईम बनांदे हे ते में इयै आखना कि बनाना चाही दा एह् सारियां कलाकारियां करनी चाही दियां जेह्दे कन्नै बच्चे बिच्च उत्साह् होऐ तो बच्चे बी खुश रौह्न ते स्कूले गी जाने गी खुश रौह्न दिवाली कार्ड बनांदे हे अस दिवाली उप्पर रंगोली बनांदे हे स्कूलै बिच्च साढ़ै रंगोली कंपिटिशन होंदा हा जी कोह्की कलास शैल रंगोली बनांदी ही अस ओह्दे बिच्च बी रगोलियां बनांदे हे ओह्दे बिच्च बी अस डिफ्रैंट डिफ्रैंट मतलव बक्खरे बक्खरे टाईप दे ना कल्लर लेईयै जंदे हे ते रंगोलियां बनांदे हे हून बर्थ डे बनाने अस अपने दोस्तें दे अज्ज कल ते चलो गिफ्ट देई ओड़ने उस बेल्लै गिफ्टै बिच्च किश इन्ना होंदा नी हा ते अस उनेंगी ग्रिटिंट काड़ बनाईयै ते ओह्दे पर हैप्पी बर्थडे जां ओह्दे बारे खिस लिखियै दिंदे हे ते दोस्त बी खुश होई जंदा हा ते अस बी खुश होई जंदे हे शाम्मी पार्टी होई जंदी ही ते इयै मतलव निक्कियें निक्कियें चीजें बिच्च बी असेंगी अपनी खुशी तुप्पनी चाही दी जेह्दे कन्नै अस बी खुश रौह्चै ते दुए आह्ला अग्गें आह्ला बी खुश रवै